आङो जोंनि गामियारि गामिनि जोंनि गामिनि गोरों गोराफोरजों गुबुनाव थांनानै दावबायनो लुबैयै आरो बेवहाय गोबां धोरोमनि लामाजों मिथिना लानो लुगैयो आरो बेवहाय आङो आंनि न'खरनि बिसि फिसाखौबो लांफानो लुगैयो मानो होनोब्लाथाय जोङो धोरोमनि गेजेरजों थाङोब्ला जोंनि गाव गावनि न'खरफोरा बेसेबा गोजोननाय फैयो मानो होनोब्ला संसाराव खालि दावबायनायाल' नङा जोङो बे दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि समाज आरो न'खरखो जोङो फोसाबनांगोन मानो होनोब्ला जोंनि दावबायनयजों लोगोसे जोङो न'खरनि गैजोनथिखो लाबोनो हायो आरो लोगोसेनो जों धोरोमनि जि ओंथि एबा धोरोमनि जि नेमखान्थि बेफोरखो जोङो बाहायलांनो हायो अब्लाथाय जोङो दावबायनायजों लोगोसे जेराव जि जायगायाव दावबायगोन बिनि नुथाइ लोगोसेनो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बायदिसिना सुबुंफोरनि नुथाय बेवहाय जोङो गसिखोबो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो न'खर संसारखोबो जोङो न'खरनि गासिबो फेमिलिफोरखो लांनानै नाहैनो हायोब्ला जोंहा न'खरनि उनफोरनि सालायनो थाखाय एबा अनलायनायनि थाखाय जोंहा गोबां मदद जायो मानो होनोब्ला जोङो दावबायनायजों गोबां गियानखो बुथुमनानै जोंनि न'खरफोराव जोङो न'खरखौ गोगो गोथार बानायफैनो हायो